नमस्ते नमस्ते बताएँ बढ़िया है और सब बढ़िया है बताएँ आलू है धनिया प्याज है लहसुन है टमाटर है जी

आलू भी जी जो भाव मंडी चल रही है वहीं भाव चल रहा है भाई कितना है कितना है अच्छा

अरे धनिया लेना है आलू लेना है आलू ले कर के थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा ये सब फिर उसके बाद देखते हैं

आलू का रेट चल रहा है अच्छा अरे दो क्विंटल तक लेना है

दो क्विंटल तक लेना है आलू

ओ पचास साठ किलो धनिया ले लेंगे पचास साठ किलो धनिया ले लेंगे पचास किलो प्याज ले लेंगे

तखन तब धनिया और प्याज क्या भाव पड़ेगा

और धनिया अच्छा ठीक है ले लेते हैं ठीक है ठीक है तो ले लेते हैं चलो ठीक है फिर ले लेते हैं